बिजाबफोरनिफ्राय जोङो माखासे बोसोनफोरखौ मोनो खायसे खायसे मानसिफोरनाव माबेबा मोनसे बिजाबाव थानाय बोसोना जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो बेबायदिनो आंनि जिउआवबो मोनसे बिजाबनि मोनसे बाथ्राया गोसोआव नांदोंमोन आरो दिनैबो नांबाय थायो आरो हयथ' बियो बयनियावबो नांगोन बे रोखोमनि सानजायो कमल कुमार ब्रह्म लिरनाय राजा इरागदाव थुन फावथिना बिजाबाव बेवहाय राजा इरागदावा रायजो खुंनायाव गावनि फंबाय लोगोसे माखासे सान्थ्रि फान्थ्रिनि गेजेराव माखासे सर जन्थ्र' खालामनाय बा फाहायनायखौ लानानै दुखु मोन्नानै बुंदोंमोन देमग्लायनाय दंफांखौ बयबो दानफायनो नाजायो होन्नाय दा बेबादिनो बे बाथ्राया देमग्लायनाय दंफांखौ एबा गंनाय दंफांखौ बयबो दान्नो नाजायो बिनि ओंथिया बेनो जे थांबाय थानाय लामायाव लामाखौ होथेनाय बायदि मोन्नाय बे दंफां एबा जेंसिखौ स्रां खालामनो बयबो नाजायो दा बिनिखायनो जोङो बुजिनो हायो जे जोङो जेब्लाबो जोङो देमग्लायनानै थानो नाङा जों गोख्रों थोंगोर जानानै जोङो थानो हानांगौ जुदि जोङो गावनि सायावनो लोरबां जानानै सान्नाय हनायाव मावनाय दांनायाव लोरबां जायोब्लानो जोङो देमग्लायनाय बिफां बायदि जानानै थायो आरो बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो बयबोआनो बे देमग्लायनाय दंफांखौ दानफायनानै स्रां खालामनो थाखाय गोसो जायो बा बोखारनो गोसो जायो दा बेखौ जोङो बोखार जायोब्ला बेबायदि देमग्लायनानै थानाय जुदि दानस'ना होजायोब्ला जोंहा राहायानो गोथे जायो एबा जों जेबो बुंनो हायै जानानै फैयो बिनिखायनो जोङो बे बोसोननि गेजेराव बेखौनो बुजिनो हायो जे जोङो थांनानै थानो जुदि सानदोंब्ला जों गावनो गाव गोरा जानांगौ गावनि सायावनो गोख्रों जानांगौ गुबुननि बाथ्रा लानानै गुबुननि बोसोन लानानै जोङो सोलिया लासेनो गावनो गावखौ गायसन्नो थाखाय गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जों बयबो साग्रिद जानांगौ आरो मालायनि गाज्रि नोजोर द्रिस्थि जानायफोरखौ जोङो नेवसिनानै गावनि गोसो सान्नाय बायदिखौनो जोबथा सान्नाय होन्नानै मावलांबाय थायोब्ला जोङो जाफुंहोनो हागोन आरो जोङो बेबायदि मालायनि फाव फान्दायनायखौ जोङो एरायनानै सोलिनो हागोन दा बे बिजाबाव बेबायदिनो देमग्लायनाय दंफांखौ बयबो दान्नो लुगैयो बे बाथ्राखौ बेबायदि रोखोमनि बुंदों नंखायनो जोङो जुदि गावखौनो गाव जाफुंहोनोब्ला गावखौनोगाव रैखा खालामना लानोब्ला गावनि सायाव सोनारनोब्ला गाव सान्नायखौ मावफुंनो सानोब्ला जोङो बेबायदि देमग्लायनाय रोखोमनि जों जानो नाङा थोंगोरै गंसंना थानांगौ थामहिनबा जोङो जिउआव गोबां बिदिनो गाद प्रतिघाद मोनगोन जायफोरखौ जोङो नेवसिनानै जों गोख्रोङै सिगांथिं आवगायलांनो हानांगोन